आङो बांसिन ओंख्रिखौ जेरै अनला सबाय ओमफ्राय दालि मैथाजों ना बेफोरखौ मोजां मोनो आङो अनलाखौ बांसिन मोजांसिन मोनो बेखौ आङो आंनो सङो अनखौ देनानै लाबाय ओमफ्राय बेदर होनोबाथाय बेदरखौ एवफ्रामना लाबाय एवफ्रामनानै दै होबाय दै ग्लब ग्लब गोदौफुनाय समाव अनलाखौ आखायजों होनांगौ आरो गथा जायैबायदि गथा खायैबायदि सागंजों एरनानै होयो आङो नङाबा गथा खायो सागंजों एरना होआबा संख्रै आलौ होखांजोबनायनि उनाव मोदोमनायनि थाखाय आङो सामब्राम गुफुर देनानै होयो दुन्दिया होबाथाय मोजांसिन जायो आरो ओमफ्राय दुन्दिया मोनाबाबो आङो मगा दुन्दियाबो होयो हायजेंफोर देनानै होयो आं जोबोद गोथाव मोनो ओंखामजों जानो मोदोमफ्रु गोथावथार जायो अनला ओंख्रिया मैथाबो जायो आङो मैथाखौ नाजों संबा मोजांसिन जायो नाखौ एवफ्रामना लानानै मैथाखौ एवो एवनानै दै होना आं नाखौ होयो उनाव ओमफ्राय एसे जब्बाथाय संख्रि साखिनानै खांबाय ओमफ्राय दालिबो जायो दालिखौबो गोथाव मोनो दालिखौ सुना लाबाय सुनानै आलौ सामब्राम थाव गुदुंआव सेरनानै ओमफ्राय दालिखौबो होबाय होनानै ओमफ्राय दै होबाय दै होनानै दालिआ रुइबाथाय सागं साबाय सागं सानानै ओमफ्राय सागं साखांनानै दैया एसे जब्बाथाय संख्रि साखिबाय ओमफ्राय दुन्दिया होनानै खाङो आङो ओमफ्राय सबाय ओंख्रि सबाय ओंख्रिखौ आङो बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोनानै सबायखौ खारदै होनानै रुयो रुनानै ओमफ्राय गेब्लेबाथाय रुइबाथाय सागं सानानै उनाव बेदरखौ होयो बेयावबो आङो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हायजें आलौ देनानै होयो ओमफ्राय संख्रि होनानै उनाव दुन्दिया दुन्दिया होयो दुन्दिया गैयाबाथाय ओमफ्राय मगा दुन्दियाबो होयो मगा दुन्दिया दुनदिया ओमफ्राय हायजें बिलाइ बेफोरबायदि होबाथाय ओंख्रिआ जोबोद साद जायो मोदोमो आरो ओमफ्राय माइरं गोरलै माइरं गोरलैजों जाबाथाय गोथावसिन जायो जोसा होदेरनो मोनबाथाय मोजांसिन जायो आरो माइरं जोसा होदेरबाथाय ओंखामा जोबोद मोजां मोदोमखाङो ओमफ्राय सबाय ओंख्रिजों जानांगौ अनला ओंख्रिजों जोबोद गोथाव जायो खहाबो आङो बिदिनो जायो आरो